آن لائن اسکولنگ اور کوچنگ کے تعارف نے بچوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی کی ہے اس نے تعلیم کو براہ راست ان گھروں تک پہنچایا ہے جو لچک اور سہولت فراہم کرتا ہے تاہم اس نے سماجی تاملات کو بھی بدل دیا ہے آمنے سامنے روابط اور جسمانی سرگرمیوں کو کم کیا ہے اسکرین پر مرکوز سیکھنے کا بھی ماحول بہتر وقت کے انتظام اور خود نظم و ضبط کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ آن لائن پلیٹفارم وسائل تک رسائی کو وسیع کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ اسکرین کا وقت اور ممکنہ ٹیک سے متعلق مسائل تشویش کا باعث ہیں بچوں کے لیے جدید تعلیم کے ابھرتے ہوئے منظر نامے کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ان فوائد اور نقصانات میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے